ہلو کیا میں رسمانسل گاڑی والے سے بات ہو رہی ہے اوہ آپ کو آپ کا نمبر دیا تھا میرے دوست نے اور آپ کی تعریف بہت کیے تھی یہ آپ کا نمبر ملا ہے ان سے ٹھیک اور ابھی ہم لوگ کا جیسے ہولیڈے چل رہا ہے تو ہم لوگ پوری فیملی پٹنہ گھومنا چاہ رہے ہیں اوہ تو آپ کے پاس گاڑی مل جائے گی اچھی کوالٹی کی اوہ کہ جیسے ہولیڈے کی چھٹی ہے نا تو ہم لوگ فیملی سات ممبرس ہیں تو ساتوں کو پٹنہ گھومنے کے لیے ہولیڈے پہ جانا ہے تو پٹنہ کتنی دیر کتنی دیر تک پہنچا دیں گے اوہ اور ہم لوگوں کو دو گاڑی کی ضرورت ہے ہاں ایک کا کتنا کرایہ پڑ جائے گا منیمم ویسے فور ولر ہی چاہیے اچھی کوالٹی والی گاڑی اور ایک ایک کا پچیس سو پڑ جائے گا یعنی کہ پچیس پانچ ہزار تک کا پڑ جائے گا دو گاڑی کی اوہ اور بول رہے تھے جیسے ہم لوگ فیملی ممبر ہیں تو اس میں لیڈیز بھی ہوگی اور گرل بھی سب ہوگا تو آپ کا ڈرائیور تو شراب وراب نہیں پیتا ہے اچھا کوئی نشہ وغیرہ کبھی ہوتا ہے نا نشہ وشہ کر کے ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے تو اس سے بہت زیادہ بھرپائی ہوتی ہے یہ ہاں کیوںکہ اس میں خطرہ وطرہ ہو جاتا ہے تو اس سے مطلب ہم لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے ہاں تو ایسا کوئی بندہ نہیں ہے نا جو آپ کا ڈرائیور میں سے ہو اور شراب وراب پیتا ہو کیوںکہ یہ سب فیملی ڈرائیو پہ جا رہے ہیں تو اس میں کوئی خطرہ نہیں مول لینا چاہتے ہاں اور کچھ ڈسکاؤنٹ وسکاؤنٹ چل رہا ہے آپ کے یہاں ابھی ابھی کچھ ڈسکاؤنٹ وسکاؤنٹ چل رہا ہے کیا ہاں وہی ہم لوگ کو اصل میں ہولیڈے اور میں مطلب میرا نام ریحان ہے وہی بوجھ گاؤں سے بول رہے ہیں ہم لوگ ہم لوگ کو ہولیڈے پہ ایک چھٹی ہوئی ہے ابھی فی الحال ایک ہفتہ کی چھٹی ہوئی تو اس میں ہم لوگ کو ہولیڈے منانا ہے اس لیے بول رہے تھے گاڑی اچھی کوالٹی میں مل جائے گی نا اچھا پے کریں گے فونپے سے کریں گے یا پھر کیش اوہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ہم کل آپ سے مل رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے السلام